हैलो जी हैलो हां जी नमस्ते जी ओह् ना में अपने घार ना तुस कुदरूं बोला देओ तुस इलैक्ट्रेशन बोला दे ना ओह् गल्ल ऐ कि मेरा ओह् खराब होई दी मेरे घर दी लाइट नीं ऐ मतलब मेरा इंबरटर चलदा चलदा सड़ी आ सारे सड़ी गे पता नीं केह् होएआ ते तुस आओ ते चैक करी लैओ इ'यां मेरा सब किश खराब होई आना मेरा फ्रिज बी नीं चलादा इ'यां कि'न्ने बजे तक्कर आगे तुस छामीं इ'यै बस चार बजे तक्कर थुआढ़े होर नीं तुस जानदे जिसी तुस भेजी सकदेओ अपने तुस कदूं तक्कर औगे फिर आई आगे नां इयां नीं ना मिगी खज्जल करी औड़ेओ मेरी बत्ती ओह् आई नीं ऐ आई नीं आई मतलब मेरा फ्रीज मेरा ओह्दे कन्नै ना मेरा नुक्सान होई आंदा मेरा फ्रीज सड़ी आंदा टीवी बी सड़ी आंदा इ'यां बस बच्ची एह्दा हून ते इ'यां मुश्कल ही आंदा पक्का आई आगे ना फिर कि'न्ने बजे तक ते कि'न्ने थुआड़े चार्जिस न आंदे

बड़े जैदा नीं होआदे फिरी बी बड़े जैदा न एह् में दो सौ रपेआ देना में बड़ा पंज सौ ते बड़ा ही आखादेओ तुस आने दे पंज सौ अग्गें पैह्लें नीं कम्म कीते दा तुस दिक्खी लेएओ आइये फिर आइयै दिक्खी लैएओ फिर दिक्खना ऐ फिर